नमस्ते सर सर हमें चेन्नई जाने के लिए टिकट स्लीपर कोच की बुकिंग कराना था क्या आपके यहाँ से बुकिंग होती है सर आप सारा बता दीजिए कैसे कितना चार्ज लगता है स्लीपर का चाहिए था सर

और सर यह कितना टाइम लगेगा और कितने इस्टाप पर रुकेगी आपकी गाड़ी अच्छा सर सर और खाने पीने की भी सुविधा वग़ैरह है कुछ जी और सर उसमें स्लीपर कोच में आप और क्या क्या सुविधा दे रहे हैं अच्छा सर तो कब से यहाँ पर टाइम है छूटने का गाड़ी का और कब कब तक वह हो जाएगी पहुँच जाएगी अच्छा सर सर तो अगर हम पूरी फैमिली को ले जाना चाहते हैं तो आपके यहाँ कुछ आफर वग़ैरह अभी चल रहा है कुछ पैकेज मिल जाएंगे जी तो ठीक है सर तो हमारी कन्फम कर दीजिए बुक कर दीजिए टिकट चेन्नई से हम हमें तो ठीक है तो सर कब तक कन्फर्मेसन हो जाएगा हमारे पास मैसेज वग़ैरह आएगा कन्फम बुकिंग होने के बाद हमें कैसे पता चलेगा अच्छा तो सर आप हमारा मोवाइल नंबर वग़ैरह और आई डी वग़ैरह भी चाहिए होता है या फिर ऐसे ही सर हो जाता है अच्छा तो सर अगर हम अच्छा ठीक है सर तो हमारा जो है पाँच लोग का चाहिए पाँच लोग की बुकिंग हमारा करवा दीजिए हम आपको जो है पेमेंट करा लेते हैं सर ठीक है और सर यह भी जानना चाहते थे कि अगर यहाँ से हम लेते हैं तो एक लोग का कैसे पड़ेगा और पाँच लोग पर कैसे मिलेगा

अच्छा तो टोटल एमाउन्ट कितना हमें पर करना पड़ेगा जी नमस्ते सर ठीक है आप हमारी बुकिंग कर दीजिए नमस्ते सर